गले जी ख़राश खे ठीकु करण जे लाइ पंहिंजे नंढिड़े गामड़नि में घर जा ई उपचार इलाही कयां वेंदा आहिनि उन्हनि उपचारनि मां हिक उपचार उहो आहे त जंहिं महिल गले में ख़राश थिए या खंधि थिए हुन महिल नंढी मिश्रीअ जी हिक ॻड़ी कटको मुंहं में रखी चुसण सां गले जी ख़राश लही वेंदी आहे हुनखां पोइ ॿ टे कारा मिर्च वात में चुसण सां बि गले जी ख़राश लहंदी आहे ऐं अञा बि वधीक ख़राश हुजण सां जेकॾहिं सोपारीअ जी कटकी या आंबले जी कटकी या माखी ऐं अद्रक जो रस कढी करे उहो चटण सां बि गले जी ख़राश में चङो फ़ाइदो पवंदो आहे गले जी ख़राश ल लाहिण जे लाइ गरम पाणीअ जी गुरड़ियूं बि कयूं वेंदियूं आहिनि तंहिं खां पोइ गले जी ख़राश ऐं गले जी सूजन सोजन लाहिण जे लाइ वात में पाणि थोरी देरि गरम पाणीअ में लूणु विझी करे रखण सां ऐं गरम पाणीअ में हैड विझी करे हुनजूं गुरड़ियूं करण सां ऐं थोरो पाणी पीअण सां बि गले जी ख़राश लही वेंदी आहे